हा राधास्वामी अनुष्का ठीकु आहे मस्तु तूं ॿुधाए अॼु सवेल सवेल यादि कयो अथेई तूं त सुबुहु सवेल उथंदी नाहे अॼु कीअं उथी आहीं छो भला छो इअं छो थी चवे छा इअं पर तूं सलाह ॿुधे तॾहिं मां ॿुधायां न तूं पक हा कोशिशि न सची में कर त हिन मां जाम फ़ाइदा आहिनि असांखे पहिरीं त इअं उथण जी आदति पंहिंजी मटाए जे को देर सां उथे थी असांजे शास्त्रनि में त इअं लिखियल आहे की असांखे सिजु उभरनि खां अॻु उथिजे पर उहो त असां हाणे नथा करे सघूं छो त ॾाढी असांजी लाइफस्टाइल जे का आहे ज़िंदगीअ जी ॾाढी चेंज थी वेई आहे सुम्हण जा तरीक़ा उथण जा तरीक़ा हिन करे थी सघे थी सघे कोशिशि हा त तूं चवे मां कोशिशि कंदसि कोशिशि करण वारनि जी कॾहिं हार न थींदी आहे न तॾहिं बि थोरो अथसि करिणी पवंदी न राजा हुन खां सवाइ त काने न खाधे पीते में कंट्रोल नथो थिए शयूं त प्राकृतिक जाम आहिनि न इअं न कंट्रोल नथो थिए हिकु असां हिकु वेलो त सुठो खाधो खाई था सघूं भली तव्हां टई वेला न खाओ अनुष्का पर पर हिकु वेलो त सुठो खाधो खाई था सघूं भॻवान असां लाइ जाम प्राकृतिक शयूं ॾाढियूं ठाहियूं अथेई जंहिं में जाम उर्जा हूंदी आहे हा हा सुठी ख़ौराक त तोखे सुबुह जो उथण सां पहिरीं त हा हा हा तूं त ॾाढी पंहिंजे कम में बिज़ी हूंदी आहिं मूंखे ख़बर आहे तुंहिंजो दिनचर्या कीअं हलंदो आहे त हाणे मां तोखे इअं ई सजैस्ट कंदमि कि सुबुहु उथण खां त पहिरियूं ॿ कलाकनि जो तूं उपवास रख पंहिंरी अधु कलाक जो उपवास चालू कर पोइ कलाकु पोइ ॿ कलाकु कर माना उथण सां पाणी बि न पीअणो आहे चांहि बि न पीअणी आहे चांहि पीअंदी आहीं न पहिरीं ॿ कलाकनि ताईं कुझु बि न पीअणो आहे ॿ कलाकनि खां पोइ हाणे जेसीं ताईं तूं चांहि नथी छॾे सघे त पोइ थोरो हिकु ढुकु चांहि जो पी करे हुन खां पोइ तूं भली मां इअं सलाह ॾिंदीमांइ कि ग्रीन जूस ठाहे ग्रीन जूस अच्छा हा हा ग्रीन जूस जी रैसिपी माना मां तोखे ॿुधायां ठीकु आहे अनुष्का हा ॿियों ठीकु आहे तॾहिं बि तूं हाणे ॿुधंदी वञ मां तोखे जे को ॿुधायां थी पहिरीं त सुबुह जो ॿ कलाकनि जो उपवास रखी करे हुन खां पोइ तूं चांहि पीअंदी आहिं त थोरो ढुकु चांहि जो खणु हुनखां पोइ जंहिं महिल तोखे बुख लॻई तूं ग्रीन जूस ठाहे करे पी हुनजे ठाहिण जी विधी जे का आहे उहो मां तव्हांखे लिखी मोकिलींदीमांव ऐं हुन खां पोइ तोखे जेॾी महिल बि बुख थी लॻे जेॾी महिल बि भली पंजे मिंटे खां पोइ ॾहे मिंटे खां पोइ या त तेॾी महिल ई ग्रीन जूस ऐं बुख बि लॻे त तूं कहिड़ो बि फ्रूट खाई सघंदी आहीं तोखे इहो पियो लॻे मूंखे ख़ाली बुख ही बुख लॻंदी हुन खां पोइ जंहिं महिल रोटी बि खाए जेॾी महिल पहिरीं सलाद बि प्लेट भरे खा हुन खां पोइ रोटी खा रोटीअ में फुलको न हुजे त वधीक सुठो जूअरि जी बाखरी खाओ जूअरि ख़बर अथेई जूअरि जी रोटी सिंधीअ वारा खाइनि ढोढे जंहिं खे चवंदा आहियूं हा पोइ ढोढो खा हुनखां पोइ सवेल रोटी खा राति जो अठे जे अंदरि जे को खपेई खाई छॾु हुनखां पोइ कुझु बि न खा ठीकु आहे पोइ वरी ॿियो तोखे मिली करे सभु ॿुधायां थी हा हा हा जल्दी जल्दी हा खाइण जी ख़्यालु कर पंहिंजो हा